हर इक मौसम बिच अलग अलग तरीके दी सब्ज़ियां लगदियां पेड़ पौधे लगदे उं'दे बचाने दे बी असें गी बड़े बड़े तरीके होंदे जि'यां हून ऐल्लै चलै दा दिसंबर सितंबर म्हीना चला दा हून सितंबर अक्तूबर बिच केह् केह् साढ़े कोल लगदा तोरियां तो तोरियां लगदियां कद्दू लगदे एह् जेह्के हे एह् साढ़े लग्गै दे न ते हून जि'यां केह् नां ऐ अगले सीज़न बिच लग्गना अक्तूबर नंवबर दिसंबर बिच लग्गना ओह् लग्गेआ साढ़े कोल जियां कनक लाई असें भी ओह्दे बिच सब्जियां लाइयां भी ओह्दे बिच आई गे साढ़े थूम आई गे गंढे आई गे टमाटर आई गे आलू आई गे ते पालक आई गेआ इयां कड़म आई गेआ' गोभी आई गेआ ते चकंदर बगैरा आई गेई एह् साढ़ी सब्जियां एह् इस म्हीनै लाई जंदियां न भी ओह्दे बाद इं'दी अस रखवाली कि'यां इ'नें गी पैह्लें लाना होंदा इ'नें गी लाना इक तरीके दा लाना पौंदा हर हर इक सब्ज़ी हर इक तरीके कन्नै लगदा ऐ जि'यां हून किश बी सब्जी लानी होऐ पैह्लें ओह् बाड़ी साफ करना पौंदी भी उत्थै शैल हैल शैल सु'ट्टना पौंदा गोहे शोहे दा हैल सु'ट्टना पौंदा जां दूआ हैल सु'ट्टना पौंदा जेह्का बजारा थ्होंदा अजकल ते भी ओह् सु'ट्टी सु'ट्टियै मलाई मलाइयै शैल गुड्डी गुड्डियै एह् भी बीऽ शी सु'ट्टियै भी सब्ज़ियां लगदियां भी उ'आं गै केह् नांऽ अगर उ'नें गी बिच बारे कीड़ा लग्गी जा उ'नें गी स्प्रे करनी पौंदी ते भी ओह्दे बाद ओह्दा ध्यान रक्खना पौंदा टाइम टाइम पर उ'नें गी पानी देना चाहिदा भी हर इक सीज़न बिच अलग अलग तरीके दी सब्जी लगदी ते भी ओह्दे बाद साढ़ा हून जि'यां अग्गें कोह्का सीज़न आवै दा अग्गें सर्दियां दा सीज़न आवा दा सर्दियें दे सीज़न बिच असें जि'यां एह् असें सबकिश लाया भी ग्रमियें दे सीज़न बिच लांदे अस खीरे होई गे मक्कां होई गेइयां कद्दू होई गे तोरियां होई गेइयां होर इ'यां बड़ी सारी चीजां लगदियां इ'नें गी बचाना पौंदा बरसांती दिनें एह् केह् नां ऐ पानी लग्गी जंदा इ'नें गी बचाना पौंदा भी ओह्दे बाद केह् आखदे बरसांती दिनें जेल्लै पानी लग्गी जंदा ना ते भी चीज ओह् भी खराब होई जंदी जि'यां कद्दू दियां बेल्लां होई गेइयां केह् नां ऐ तोरियै दियां बेल्लां होई गेइयां कंदूरिये दियां बेल्लां होई गेइयां इ'नें गी ना ढींगर देना पौंदे ढींगर देइयै उप्पर चढ़ी जान जेल्लै भी केह् नां ऐ छ्होन निं जमीन कन्नै ते अगर थल्लै छ्होई जाह्ग ते कीड़ा लग्गी जाह्ग सारे इं'दे ना केह् नां ऐ सब्जियें गी बचाना पौंदा ठीक ऐ भी ओह्दे बाद केह् आखदे होर बी बड़ी सारी चीजां लगदियां केईं बारी केह् होंदा कि जेह्ड़ियां भिंड्डियां होंदियां ना भिंडियें उप्पर कौड़ियां बड़ियां होंदियां जेह्ड़े कीड़े नेह् होंदे ना ओह्बी बड़े होंदे ते भी असें ना जदूं असें लाइयां हियां इक बारी भिंड्डियां ते अदूं ना बड़ियां कौड़ियां हियां में मेरे मम्मी डैडी चुनदे हे उ'नें ई बोतलें च पाई पाइयै छंडदे हे कुतै कुतै बड़ा मतलब उं'दी बड़ी सेफ्टी करनी पौंदी हून किश बी चीज ताईं थोह्ड़ी बहुत इं'दी सेफ्टी करनी गै पौंदी थोह्ड़ा उं'दा ख्याल रक्खना पौंदा भी गै फल थ्होंदा आखदे बी हैन ना डोगरी बिच जिन्ना मिट्ठा पागे ते उन्ना गै गुड़ जिन्ना गुड़ पागे ते उन्ना गै मिट्ठा लगदा इ'यां गै सारा किश करना पौंदा भी ओह्दे ताईं केह् नां में होर बी बड़ियां सारियां चीजां होंदियां उं'दे ताईं मतलब हर इक उं'दा मौसम ऐ जेह्का उं'दा मतलब मेन होंदा कि मौसम उप्पर चीज लानी पौंदी मशरूम भिंड्डियां होई गेइयां एह् कि'यां लगदी ढिंगरी होई एह् एह् पोहे बिच लगदियां इ'नें गी बड़ी स्प्रे करी करियै सर्दियें दिनें लगदियां एह् अंदर रक्खना पौंदियां एह् बाकी चीजां बाह्र लगदियां एह् अंदर लगदियां एह् इ'नें गी स्प्रे करी करी करी एह् ते भी एह् पौंगर दियां न ते असें बी लाइयां हियां इक बारी बड़ा मज़ा आया हा खाने ई ते इं'दी बी बड़ी रखवाली करना पौंदी बगैरा बगैरा ते होर होर ठीक ऐ भी अच्छा